نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کھانا پکانا جو ہے وہ صرف خواتین کا ہی کام ہے ہم اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ میری ماں کا کھانا پکانے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی اکثر کھانا بنا دیتے ہیں اور انہیں کھانا بنانے میں دلچسپی بھی ہے ہمارے خاندان میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے بچپن سے ہی اپنے والد کے ہاتھ کا کھانا کھانا زیادہ پسند ہے تو یہی بچپن سے میں نے دیکھا ہے اور مجھے یہی یہی سیکھا ہے یہی یہ ہے کہ میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ نہیں کھانا بنانا جو ہے وہ صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے کھانا جو ہے وہ آدمی بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں جیسے کہ اس کی سب سے اچھی مثال یہی ہے کہ انڈیا میں جو جتنے زیادہ شیفس ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ میل ہی ہیں آدمی ہی ہیں جو کھانا بناتے ہیں تو ہم یہ کھانا بنانا صرف عورتوں کا ہی نہیں آدمی بھی بہت اچھا اور بہت بہترین ذائقے دار کھانا بنا سکتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو مہارت بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کھانا بناتے بناتے ہی اپنا کام اسٹارٹ کردیتے ہیں پھر وہ ایک مقام پہ پینچ جاتے ہے تو وہ شیف کہلاتے ہیں ایسے ہی یہی اور میں نے اپنی عام زندگی میں بھی اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ انہیں کھانا بنانے کتنا شوق تھا انہیں کھانا بنانے کا اور وہ کھانا بھی اکثر بہت بنایا کرتے تھے اور بہت مزے کا بنایا کرتے تھے